हाँ हमने अपने क्षेत्र में पक्षियों के झुण्ड को चहकते चुहचुहाते देखे हैं और देखते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है लगता है कि हम इसे देखते ही रह जाएं क्योंकि पक्षी का चुहचुहाना बहुत अच्छा लगता है जैसे ढेर सारा पक्षी है कहीं पर एकदम चुहचुहा रहा है तो बहुत अच्छा लगता है एक ठो बगल में है वो भैया कबूतर पाल रखे हैं तो वो छत पर आ जाते हैं गेहूँ पसरा हुआ रहता है धूप में पसारते हैं तो वहाँ पर पक्षी आ जाते हैं और उसको चुगने लगता चुगने लगता है वो देखने में बहुत ही बेहतरीन लगती है सेम ऐसा लगता है मनमोहक पक्षी है जिससे कि हम देखते ही रह जाएं कभी कभी देखते हैं बाध में या खेत जाते हैं ना तो कभी देखते हैं चिड़ियाँ एक बार मक्का लगा रखे थे तो उसको देखते थे कि बहुत सारा चुहचुहा के एक तोता आ के और उसको ओढ़ा को छील देते बाल जो रहता है ना मक्का में जो बाल लगती है वो बाल को छील देती है और उसको चुगने लगता है एगदम चुचुआ चुचुआ के चुग रही है बहुत ही शानदार लगता था देखने में वो बाल पूरे बालि को चुहचुहा चुग चुग के खा रही है और बहुत ही शानदार लगता था उस समय लगता था कि जो मेरे पास मोबाइल रहता तो हम अच्छे से इसका वीडिओ बना लेते लेकिन हम जाते हैं खेत तो कहाँ मोबाइल ले के जाएंगे जो उसका वीडियो बना पाएंगे कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं अच्छे अच्छे पक्षी अपना घूम रहे हैं चुहचुहा रहे हैं तो कभी वीडिओ बनाने का भी मुझे वीडिओ बनाना भी अच्छा लगता है तो कभी मैंने शॉर्ट्स वीडिओ भी बनाएं हैं बना के सेंड भी किए हैं किसी जगह और हमें ओ बहुत ही शानदार और पसन्द लगता है उसका वीडिओ बनाना उसका पिक लेना मुझे बहुत ही पसन्द देता है